सिंधी साहित्य कविता ऐं कलात्मक अभिव्यक्ति जे लाइ असां घणा प्रसिद्ध सिंधी कलाकार थी विया आहिनि जीअं त भगवंती नावाणी भक्ति गीत ऐं शादी जा लाॾा ॻाईंदो आहे मास्तर चंदर सतराम रोहरा लता भगताणी इहे भक्ति गीत ॻाईंदा हुआ सिंधी फिल्म असांजी काफ़ी ॻाइलु हुई जंहिंजो नालो हल त भॼी हलूं काफ़ी प्रसिद्ध ऐं काफ़ी पंसदि कई वई देश विदेशनि में सिंधीयत हिन खे ॾाढो पंसदि कयो उन खां सवाइ असांजो देश सिंधी डाएरेक्टर रमेश सिप्पी एक्टर अक्षय कुमार असरानी रणवीर सिंह गोविंदा पुरानी अदाकारा साधना इन्हनि क़िस्मनि जे कलाकारनि खे ॾिसी करे असांजा ॿार काफ़ी उन तर्फ़ु प्रेरित थी रहिया आहिनि ऐं जॻहि जॻहि ते अॼ जी तारीख़ ते नवा नवा डांस क्लासिस खुली विया आहिनि गाइकियुनि जा क्लास खुली विया आहिनि जेके असांजो ॿार उन में पार्ट वठी करे अॻियां वधण चाहिनि था चवण जो मतिलबु ईअं आहे त अॼु जी तारीख़ में सिंधी भाषा कोई अंजान भाषा न रही आहे अॼु उन में हर को माण्हू काफ़ी अॻिते वधण जी कोशिशि करे रहियो आहे